हॅलो आं मनोज न्ही मनोज ड्रायवर न्ही आं म्हाक हो मरे नंबर म्हाका कोणे दिल्लो रे तुजो कळ्ळें हय म्हाका मातशें मरे फाल्यां एरपोर्टार वचपा जाय आनी हांव आतां सद्द्यां मोरजे आसा कळ्ळें म्हाका साडे तिनां हय साडे तिनाक सुमार फ्लायट आसा रे तूं मात्शें फाल्यां म्हाका व्हरपा येतलो आं दाबोले दाबोले एरपोटार आं हय हय हय आनी हय हय हय एड्रेस तुका हांव मागीर मरे सेंड करता कळ्ळें हय आनी आं तेजेर सेंड करता पूण तुगेले आतां कितले अशे पयशे कितले भाडें कितलें तुजें तें अशें हय सांग कितले आं कांय कमी ना रे आनी हें सारको टायमार पाव हांगा कितें रे करता बरें

ना आनी एकदां किदें जालें जाणा मरे अशेंच आनी कोणा नंबरा नंबर कोणें म्हाका दिल्लो त्या नंबराचेर फोन केलो तो येल्लोच ना न्ही रे खूब टायम काडलो तेणें येवपाक आनी मागीर म्हाजो फ्लायट म्हाका चुकलो म्हणून मात्शें तुमी सारको टायमार मात्शे यो हय हय ना हय म्हूण मात्शी पयलीं पावपाक जाय न्ही आं आं आं हय हय ती सांगताली म्हाका हो नंबर हो मनीस सामको बरो आनी सारको टायमार पावता टायमाक येतां अशें सांगलें म्हणटगीर सारको टायमार आमी आं हय हय सांगता सांगता हय आनी बरें अशें करून एकामेका कडेन उलयलें हाडून व्हरोन पायलें जाल्यार कोणूय मागीर एकामेका नंबरूय दिता न्ही असो तेंच्यानी म्हाका तो नंबर दिलो आनी मनीस सामको बरो असो म्हणून म्हाका सांगलें हय त्या खातीर मागीर हांवें म्हळ्ळें तुका पयली फोन करून पळोवया अशें म्हणोन हय हय आं आं आं बरें आं आं माश्शें याद्दीन किदें रे हां आनी मात्शें म्हाका हांव तुका कॉल हांव तुका मातशें पयलीं एक अशी याद करपा लागोन फोन करता आं फाल्यां आं आं बरें हय एक वर पयलीं तुका हांव यादीक अशें फोन करता हय हय हय हय आं आं आं चल बरें आं बरें बरें आं